हमारे राज्य में बहुत सारे पूजा स्थल हैं कि हम वहाँ पर बहुत अच्छा जगह है हम जहाँ हमारे गाँव में मंदिर है वहाँ मंदिर का नाम शिव मंदिर वहाँ पर बहुत बहुत सारे गाँव से लोग आते हैं पूजा करने पूजा करते हैं वहाँ पर भोला का मंदिर है मंदिर पूजा करने से यही मनोकामना पूरा होता है कि जिस भगवान से मानते हैं वह पूरा पूरा हो जाता है वहाँ पर बहुत सारे गाँव के आदमी आते हैं और पूजा करते हैं पूजा करने का बाद मेला भी बहुत लगा रहता है बहुत आदमी सब आते हैं और दर्शन करते हैं दर्शन करने के बाद बहुत सारे आदमी सब रहते हैं बहुत सारे आदमी सबको देखते हैं और उसके बाद मेरे गाँव में एक मंदिर है दुर्गा जी का मंदिर हम वहाँ दस दिन का दशहरा का मेला लगता है और वहाँ पर लोग पूजा करते हैं दुर्गा जी का मंदिर है मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं और बहुत सारे आदमी आते हैं वहाँ पूजा करते हैं हम भी सब लोग आते हैं हम दुर्गा जी के मंदिर में हम लोग भी रहते हैं और पूजा कर पूजा करते हैं और मेला बहुत अच्छा लग बहुत बहुत सारे लोग रहते हैं मेला में मेला बहुत भयंकर मेला रहता है और नव नवमी के नवरात्रि के समय में दस दिन मेला लगता दस दिन मेला रहता है और वहाँ नवरात्रि का समय रहता है उसमें पूजा करने से आदमी का पूजा करते हैं आदमी अच्छा रहता है पूजा करना चाहिए जैसे कि जैसे कि हम आपको बता दें पूजा करने से बहुत सारे चीज़ें अच्छा रहते हैं उन लोग कहते हैं कि इससे पूजा करने से ऐसे होते हैं की पूजा कर पूजा करना ही चाहिए भगवान को मा पहले भगवान को मानते हैं तभी तो अच्छा रहता भगवान को मानने से बहुत सारे पुण्य होते पुण्य होता है पूजा लोग करते इसीलिए तो इसी लिए पूजा कर पूजा करते हैं और हम भी करते हैं और एक दरभंगा में दरभंगा मंदिर है वहाँ हम नहीं गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ से आते हैं हम लोग को बताते हैं वहाँ गए तो बहुत अच्छा लगा पूजा किए भगवान अति राधा कृष्ण का मंदिर था पूजा किए बहुत अच्छा लगा बहुत सारे गाँव के आदमी सब आते हैं वहाँ पूजा भगवान से दर्शन करने और आपको हम बताते वहाँ घूमने में बहुत अच्छा जगह है घूमते हैं बहुत मस्त मस्त जगह है सब जो लोग गए हैं सब आए तो हमको बताएँ इसके बारे में तो हम गए नहीं लेकिन इसके बारे में हमको बताया तो इतना बात हम जानते हैं इतना बात हम जानते हैं कि वहाँ जगह अच्छा है और जाने से भी जाने से भी बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे लोग भी रहते हैं बहुत सारे मेला लगा लागल रहता हैं इसीलिए हम वही वहाँ जाते हैं तो यही सब बारे में देखते हैं हाँ और बताते गए नहीं है लेकिन इतना बात लोग जाते हैं तो हमको बताते हैं हम जाते हैं तो देखते हैं और क्या बताए आपको हम